जैसे कि हम संस्कृति के बारे में बता रहे हैं ऐसे हम लोग नवरात्र भुखते हैं नौ दिन भूखते है फिर नौ दिन के बाद पूजा पाठ करते हैं चैत का नवरात्र और फिर जुतिया माई भुखते हैं और फिर उसके बाद लालाइत छठ भुखते हैं और यही सब पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ करने से बहुत सुकून मिलता है शांति मिलती है मन को और तो

उसके बाद है जो जो भी त्यौहार आता है हम लोग देवी देवता को मानते हैं अच्छे से मन दिल लगा के पूजा करते हैं मैं तो अपने घर में भी देवी माई का मंदिर बैठाई हूँ उसका उनका पूजा करती हूँ और रोज़ नहा धो कर अगरबत्ती चढ़ाती हूँ मुझे पुन पूजा पाठ करने में अच्छा लगता है मन को भी शांति मिलती है बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे लोग भी करते हैं पूजा और जुतिया माई का भी त्यौहार बहुत अच्छा है जो मानो मिल जाता है मनता मानो पूरा हो जाता है वह देवी माई का भी मन मनता मानो तो उनको वह भी पूरा कर देती है और यही हम लोग पूजा पाठ करते हैं और कर अपना घर पर देखते हैं हमारे गाँव में सब लोग गाँव के लोग भी सब पूजा पाठ करते हैं पूरे गाँव की औरतें और लड़कियाँ बच्चियाँ सब भूखी रहती हैं जल चढ़ाने जाते है वहाँ जहाँ दे देवी माई का मंदिर है हम लोग मंदिर भी बनवा कर छोटा छोटा रखी हूँ वहीं जाकर पूजा करती हूँ जल चढ़ाती हूँ फूल माला चढ़ाती हूँ देवी माई की पूजा करने में अच्छा लगता है मुझे मेरे गाँव की सभी औरतें है सब मानती हैं सब औरतें पूजा पाठ करती हैं पूजा करने से अच्छा लगता है चैत्र के नवरात्र में तो हम लोग जाकर वहाँ देवी माई के पचरा गाते हैं पूरा ंऔ दिन पचरा गाते हैं बहुत अच्छा लगता है पचरा गाने में हमें हम लोग को बहुत सुकून मिलता है पूजा पाठ करने में अच्छा भी लगता है सबको